आमच्या राज्यान गोंय राज्यान कोंकणी भाशा वेगवेगळ्या प्रादेशीक बोलींतल्यान फरक आमकां दिसता कोंकणी ही एक खूब अत्यंत अशी समृद्ध आनी विविधतेन भरलेली भाशा गोंयान उलयल्ली वता ती कोंकणी आनी कर्नाटक केरळ महाराष्ट्र ह्या भागान उलयल्ली वता ती कोंकणी खूब वेगळी आसा उदाहरण पळोवपाक गेल्यार गोंयांतल्या उत्तर गोंयान दोन जिल्ले आसा उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंय तर गोंयांतल्या उत्तर आनी दक्षीण गोंयान कोंकणीच्या उच्चारणान आनी तांच्या शब्दान भरपूर फरक आसा उत्तर गोंयांतली कोंकणी मातशी वयल्या सायडीन महाराष्ट्रा आसल्या कारणान मातशी तातूंत मराठी भाशेचो आमकां प्रभाव पळोवपाक मेळटा तशीच जी दक्षीण गोंयांत जी कोंकणी उलयता तितूर थोडोसो पोर्तुगीज भाशेचो म्हणजे पुर्तुगीज ह्या गोंयान रावून गेल्लें ताका लागून त्या पोर्तुगिजांच्या भाशेचो प्रभाव हो आमच्या कोंकणीचेर पडलेलो आसा तशेंच कर्नाटकान कोंकणी ही कन्नड लिपीन बरयतात आनी ताचें उच्चारण सुद्दां वेगळें आसा गोंयान कोंकणी मुख्यतः देवनागरी आनी रोमन लिपीन बरयतात तर महाराष्ट्रान ती मराठी लिपींत आनी कर्नाटकान कन्नड लिपीन

पूण ह्या सगळ्या फरका सोबत कोंकणी भाशेचो आत्मो हो एकूच आसा तो म्हणजे आमची संस्कृती आमकां जोडून धरणारो एक अशें भावनीक नातें आमचें आमच्या ह्या भाशे कडेन आसा